جی سر جی سر جی سر جی سر اوکے اوکے کلوز کرانا ہے سر اکاؤنٹ بند مت کرائیے ہماری سروسز جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں وہ کافی اچھی ہیں ہاں ہوسکتا ہے کہ کچھ مس انڈراسٹینڈنگ ہو رہی ہو اور ایک بار آپ آ کر کے دیکھ لیں مطلب ہوجائے گا جو آپ کو پرابلم ہوئی ہے اس کو ہم سولو کرلیں گے سر ایک بار آپ بینک میں آ کر کے اپنی پاس بک وغیرہ لے کر آئیں تو دیکھیں اس کے اندر کیا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہوسکتا ہے تو ہم فردر آپ کی ہیلپ کریں گے آپ کا اتنا پرانا اکاؤنٹ ہے بارہ سال پرانا اکاؤنٹ ہے آپ کا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی کنزیومر ہم سے اس طرح سے جو ہے کٹ جائے تو ایک بار آپ بینک میں آ کر کے تھوڑی بات چیت کریں سر بند ہی کرانا ہے آپ کو اکاؤنٹ ٹھیک ہے سر تو کل ٹھیک ہے سر آپ کل جو ہے نا آدھار کارڈ اور اپنے بینک کی پاس بک لے کر کے بینک میں آجائیں ٹھیک ہے آپ کا ہو جائے گا کام بند کرا دیں گے آپ کا اکاؤنٹ اوکے سر